आज के दौर में सच में टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को पूरे तरीके से बदल कर रख रख दिया है पहले जीवन बहुत कठिन था लोगों के लिए पर आज टेक्नोलॉजी आई है इससे जीवन में इतने सारे प्रभाव मिले हैं इतना सारा जीवन बदला है कि कुछ कह नहीं सकते टेक्नोलॉजी में हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रखी है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ने बिलकुल इतिहास रच दिया है शिक्षा हमको बड़ी आसानी से एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर मिल जा रही है बड़ी बड़ी मशीनें आ गई कंप्यूटर आ गए प्रोजेक्टर आ गए मोबाइल आ गए मोबाइल से हम किसी भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी सर्च कर सकते हैं घर बैठे हम कुछ भी पढ़ सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं देशो दुनिया की खबर हम शिक्षा मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात करें तो व्यापार में आज कल टेक्नोलॉजी में बिलकल मतलब सीमा पार कर दी है व्यापार में हम अगर कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं और हमको उस बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है तो हम फटाक से मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं उस बिजनेस के बारे में जान सकते हैं उस बिजनेस के लिए हमको लोन चाहिए तो उसके बारे में जान सकते हैं बिजनेस के लिए अगर हमको कोई सामान की ज़रूरत है या कोई गाइडलाइन की ज़रूरत है तो हम बड़ी ही आसानी से टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं इसके अलावा बिजनेस में हम ऐसी ऐसी मशीनों का उपयोग कर सकते हैं जो कि हमको टेक्नोलॉजी से मिली हैं मशीनों से हमारे बिजनेस को बड़ी ही मतलब बिजनेस को बहुत फ़ायदा हो जाता है बड़ी आसानी से हम अपना बिजनेस चला सकते हैं इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में बात करें हॉस्पिटल में बात करें तो टेक्नोलॉजी ने तो बिलकुल स्वास्थ्य विभाग को बदल कर रख दिया आज कल हर कोई काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है मतलब हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है एक्सरा मसीन आँखों को चेक करने की मसीन हाथ पैर को चेक करने की मशीन बॉडी के अंदर चेक करने की मसीन जैसे एम आर आई मसीन सी टी स्कैन वगैरह मतलब टेक्नोलॉजी ने हर क्षेत्र में उन्नति ही उन्नति का काम किया है बैंक बैंक के बारे में बोलें तो पहले लोगों को इतनी परेशानी होती थी बैंक जाना पड़ता था बैंक से पैसे निकालने पड़ते थे पर अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि हम घर बैठे बिलकुल सेकेंड में अपने मोबाइल से पैसे निकाल सकते हैं मतलब ऑनलाइन रिचार्ज करना ऑनलाइन पेमेंट करना ऑनलाइन खरीदारी करना हर कोई चीज़ बिलकुल टेक्नोलॉजी से ही चल रही है आने जाने की बात करें तो हम मोबाइल से पता कर सकते हैं कि ट्रेन कहाँ अपने को ट्रेन कहाँ की चाहिए कितने बजे आ रही है ट्रेन की टिकट बुक कर लो बस की टिकट बुक कर लो हर कोई चीज़ आज टेक्नोलॉजी से चल रही है सोसल मिडिया टेक्नोलॉजी सोशल मतलब सोसल मीडिया एक टेक्नोलॉजी का एक कह लीजिए उदाहरण है आज लोग घर बैठे बोर नहीं होते मनोरंजन का साधन बन गया है टेक्नोलॉजी सोसल मिडिया पर हम कुछ भी देख सकते हैं चाहे वह देशों दुनिया की कोई भी खबर हो मतलब पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिलकुल ऑनलाइन देख लो कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है मनोरंजन में देख लो खेल कूद में देख लो बच्चों के खेलकूद में देख लो हर चीज़ में आज कल टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी चल रही है पहले रिश्तेदारों से हम कई कई साल मिल नहीं पाते थे क्योंकि जा नहीं पाते थे उनके घर समय नहीं मिलता था पर अब मोबाइल अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि हम उनको देख पाते हैं उनसे बात कर पाते हैं मतलब दूर होकर भी हम एक दूसरे के पास हो पाते हैं मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसने लोगों को मदद दूर बैठे एक दूसरे से जोड़ दिया है और यात्रा में भी टेक्नोलॉजी ने बहुत मतलब काफ़ी हद तक प्रयास किया है कि वह उस चीज़ को सुधारें कई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसने लोगों के जीवन को ही बदल दिया है तो काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी बन चुकी है